हमारे क्षेत्र में रोज़गार के काफ़ी सारे साधन हैं उनमें जो हैं कृषि है आगे भी कई सारे ऐसे उद्योग भी हैं जिनसे हमारे क्षेत्र को बहुत विकास हुआ है हमारे क्षेत्र में सबसे अधिक कृषि जो है रोज़गार का सबसे अच्छा साधन है और भी यहाँ पर जो ईंटे बनाने का भट्टा है वो भी है और छोटे लघु उद्योग भी हैं काफ़ी सारी छोटी दुकानें भी हैं जिनसे भी हमको रोज़गार मिलता है और यहाँ पर आटा बनाने की भी फैक्ट्रियाँ हैं तो उनसे भी हमें रोज़गार मिलता है इसी तरीके का करोली ज़िले में काफ़ी सारे रोज़गार हैं जिनसे हमें औरों को भी बढ़ावा मिलता है जिससे हमें हमारे हमें और हमारे दोस्तों को सभी को लोगों को रोज़गार मिलता है